भारतमे जे छै ने से शिक्षा शिक्षा स्वास्थयके शिक्षा स्वास्थयके मतलब होलै की जे छै जेना होलै इसकुलेमे बहुत इसकुलमे छै कोइ भी चीज जैसे बढ़िआँ छै इसकुल आरके इसकुल आरमे जैसे होलै कि पङ्खा नहि रहल कल चापा कल भी खराब ऊपर से बाथरूम उथरूम भी बहुत चीज इसकुलमे बहुत जगह देखलहुँ कि नहि रहल बढ़िआँ से कोइ चीजके स्वस्थ नहि रखलहुँ एहि लिए छै की बहुत इसकुलमे देखलहुँ की हरेक पङ्खा होलै

सफाइके लिए आदमी भी रखलक बहुत अच्छा रहैत छै हैया बहुत जगह छै कि भारतमे एहन होइ जेकि बिदेश आरके लेनमे बहुत सुबिधा छै की हरेक चीजके छै से रहन सहन ढङ्ग चाल बहुत अच्छा तरहसँ स्वस्थ कयने छै जेकि छै कि भारतके आदमी बहुत छै से बिदेश जाइत छै कारण की कमबैये करै लऽ जैसे भी होलै वहाँके आदमी मजदूर आर एहि लिए कि अपना भारतके आदमी तनी ओतना जैसे होलै कि बिहारेमे कोइ भी चीजके सुरक्षा ओतना बहुत जगह छै बहुत जगह नहि छै एहि लिए शिक शिक्षा अबैके चाही शिक्षा स्वास्थय करनाइ जरूरी रहैत छै इस बहुत जगह शिक्षा जे छै से सुरक्षा कयला से अच्छा रहैत छै कारण कि सुधार रहैत छै तऽ सब आदमी खुश भी रहै आ न्हूइ तऽ ओ जगह जय जैसे बहुत जगह छै सन्नाटा होइ गेल कही दूर दूर पर इसकुल रहल इसकुल आ आ बहुत एहन चीज छै की बिद्यार्थीके लिए जे हरेक आदमी के लिए पढ़नाइ पढ़यमे जेनाइ एनाइ बहुत दिक्कत होइत छै बहुत दिक्कत जेकि ओतना दूर गरीब आदमी एहन नहि बच्चाके भेजै पाबैत छै नहि ओतना दूर बच्चा जाए लै सकैत छै एहि लिए तनी जे छै से हरेक गाँवमे हरेक अथी टोलामे पञ्चायतमे हरेक चीज एक नहि एक भी चीज वहाँ शिक्षा स्वास्थय बनेनाइ जरूरी रहैत छै जैसे होलै पञ्चायत भबन भेलै बहुत जगह आँगनबाड़ी केंद्र भेलै मिडिल इसकुल होलै अच्छा रहैत छै बनेलासँ